छा मां मोबाइल डेटा उपयोगु कंदो आहियां ऐं वाईफ़ाई बि हां मां मोबाइल डेटा उपयोगु कंदो आहियां ऐं वाईफाई बि आहे लॻाई आहे मुंहिंजो सॼो कमु मोबाइल ते ई हलंदो आहे घरु परिवारु वापारु ऐं ॿियो बि जेको बि ॿाहिरि अंदरि जो कमु हूंदो आहे सो सभु मोबाइल ते ई अॼु कल्ह थींदो आहे इन करे मां रोज़ु लॻभॻि ॿ सौ एम बी डेटा जो वपरास कंदो आहियां ॿियो असांखे कॾहिं कॾहिं नेट जो प्रोब्लम थींदो आहे त ॾाढी परेशानी महिसूसु थींदी आहे जय झूलेलाल ॿेड़ा पार मालामाल